शाळेचीं पाठ्यपुस्तकां भुरग्यांंच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाचीं आसतात चडांत चड सामन्य शब्दांचो आस्पाव केल्ल्या कारणान तीं भुरग्यांक समजपाक खूब सोंपें वता तांच्या खातीरूच तांची उतरावळ वाडटा तांचें उलोवप सुदारता तशेंच तांची चिंतपाची बी वाडटा हीं पुस्तकां वाचतना नवे नवे विशय तांच्या मुखार येतात जे तांच्या खातीर खूब अजापाचे आसता देखून शाळेचीं पाठ्यपुस्तकां भुरग्यांचो विकास करपा खातीर खूब उपयोगी ठरता अशें म्हाका दिसता